جی ہاں طلبا کے لیے اپنی مقامی برادریوں کے کاموں سے وابستہ ہونا انتہائی ضروری ہے یہ نہ صرف ان کی شخصیت کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے بلکہ انہیں حقیقی دنیا کی مشکلات اور مواقع کا بہتر اندازہ ہوتا ہے یہاں کچھ اہم وجوہات ہم ذکر کرتے ہیں سماجی ذمےداری طلبا اپنے معاشرتی فرائض اور شہری ذمےداریوں کو سمجھتے ہیں مہارتوں کی نشو و نما کمپیو کمیونٹی سروسز میں حصہ لینے سے طلبا میں قائدانہ صلاحیت ٹیم ورک اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں پروان چڑھتی ہیں مختلف سماجی مسائل کا سامنا کرنے اور ان کو حل کرنے کی کوشش طلبا میں تعمیری سوچ اور حوصلہ افزائی پیدا کرتی ہے تعلیمی ادارے اپنے نصاب میں کمیونٹی سروسز کو شامل کریں جہاں طلبا کو مختلف سماجی اور کمیونٹی پروجیکٹس میں شامل ہونے کی ترغیب دی جائے سروس لرننگ پروگرام سروس لرننگ پروگرام ترتیب دیں جہاں طلبا کو عملی طور پر سیکھنے کا موقع ملے اور وہ کمیونٹی کی خدمت کے ذریعے تعلیمی مقاصد حاصل کریں رضا کارانہ کام کو لازمی بنانا اسکول اور کالجز میں رضا کارانہ کام کے لیے مخصوص گھنٹوں کی ضرورت مقرر کریں جس سے طلبا کو اپنے گریجویشن کے لیے پورا کرنا ضروری ہو طلبا کو مختلف سماجی مسائل جیسے ماحولیات غربت تعلیم اور صحت کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ورکشاپس اور سیمینارز منعقد کریں طلبا کو مقامی کمیونٹی تنظیموں اور این جی اوز اور سرکاری اداروں میں انٹرنشپ اور پریکٹیکل ٹریننگ فراہم کریں شخصیت سازی کے پروگرامز شخصیت سازی کے پروگرامز جن میں طلبا کی مواصلاتی مہارت قاعدانہ صلاحیت اور ٹیم ورک پر توجہ دی جائے ان کے شہری ذمےداری کے احساس کو فروغ دے سکتے ہیں کمیونٹی لیزرز لیڈرز سے ملاقاتیں مقامی کمیونٹی لیزرز کاروباری اور افراد اور سماجی کارکنان کے ساتھ ملاقاتوں اور گفتگو کے مواقع فراہم کریں تاکہ ان سے تاکہ طلبا ان سے سیکھ سکیں ان اقدامات کے ذریعے تعلیمی نظام طلبا میں شہری ذمےداری اور برادری میں شرکت کے احساس کو فروغ دے سکتا ہے جو ان کی شخصیت سازی میں معاون ثابت ہوگا اور انہیں ایک محتر متحرک اور ذمےدار شہری بننے میں مدد دے گا